साढ़े इतिहास दा जेह्का सारे शा जिस मतलब साढ़े शा जिस मूवमेंट दा मिगी सारे शा घमंड ऐ ओह् जेल्लै सुभाश चंद्र बोस ने साढ़े देश गी बचाया हा बटबारा होने शा सुभाश चन्द्र बोस कल्ला हा जिन्नै कोशश कीती ही साढ़े देश दा बटबारा नेईं होऐ उन्नै अपनी फौज त्यार कीती ही उन्नै कल्लै बंदे ने गै उनें लड़ाई कीती ही सारे अंग्रेजा कन्नै उस बंदे ने जिस दा अज्ज कताबै च नांऽ नेईं ऐ अवा ओह् बंदा ऐसा हा जिसने पूरी अपनी अपनी आर्मी बनाई ही छुप्पियै ते अंग्रेजे गी हराया हा देश दा बटबारा नेईं होन दित्ता हा ओह्दे बाद बिच्च होई दा हा बा ओह् बंदे उस मौके नेईं होन दित्ता हा उस मौके कल्लै गै सारा किश बनाया हा ते अज्ज गै नुआढ़ी जेह्की मौत ऐ उसदी कंटरोबरसी ऐ कि ओह् कि'यां मरा हा ओह् जां ते अंग्रेजे मारी ओड़ेआ हा जे ते किश होई गेआ नुआढ़े कन्नै अबा ओह् बंदा हा जेहका मिगी सारे शा पसंद ऐ होर जियां नांऽ होई गे चन्द्र शेखर आजाद होई गेआ अपना भगत सिहं होई गेआ सरदार पटेल होई गेआ एह् ऐसे दिग्गज न जि'नें साढ़े देश आस्तै बडा किश कीता हा जिंदा जि'नें गी इन्ना नेईं ओह् ओह् समान समान दित्ता जंदा जिन्ना कि म्हात्मा गांधी गी दित्ता जंदा ते होर बी लोकें गी दित्ता जंदा मगर एह् लोक मतलब जिन्ने साढ़े असली जिन्ने साढ़े जोधा हे साढ़े देश दे एह् लोक हे जियां आयरन मैन जियां कि सरदार पटेल लाल बहादुर शास्तरी महा महाराणा प्रताप झांसी कि रानी तांतेआ टोपे एह् लोक हे दिग्गज हे साढ़े देश दे साढ़े मेन जेह्के बंदे हे ओह् इ'यै ऐ इ'नें गै साढ़े देश दी लड़ाई कीती ही साढ़े देश गी अजाद कराने आस्तै अंग्रेजे शा कुसै अगर बचाया हा ते ओह् एह् लोक हे जि'नें अंग्रेजें शा अंग्रेजें इनें लुट्टी खाना हा इ'यां सुनना अंग्रेजे लूटी खाद्धा मगर इनें पूरा गै अंग्रेजे दा राज होना हा अज्ज देश पर अगर एह् लोक नेईं हे एह् लोक न झांसी दी रानी इक औरत होइयै उनें लड़ाई कीती ही अपने अपने उस टाइम च उस टाइम च जेल्लै औरत गी समझदे कि छड़ा उं'दा कम्म होंदा खाल्ली चुल्ला जलाना ओह् झांसी दी रानी पैहली औरत ही जेह्की फ्रीडम फाइटर ही जिन्नै औरतें गी अज्ज बी ओह् करदी माटीवेट कि हां कुडियां बी कुसै कोला घट्ट नेईं हैन